पयलींच्या काळान एकत्र कुटूंबां आसतालीं घरान लोक खूब आसताले तितून कोण सयरे धायरे आयले जाल्यार जेवणय तशें खूब करचें पडटालें पयलीं तशीं घरान बायलांय खूब आसलीं एकमेकांचे काम एकमेकांनी वाटून घेतलें जाल्यार तांचे जेवण तशें बेगीन जातालें पूण ताका कश्टय बी खूब पडटाले इतल्या सगळ्या जाणांचो भात करप तांकां रोस म्हूण कितें तरी करप तोंडाक लावपाक म्हूण कसली भाजी करप इल्लीशी कोशमीर करप मागीर तळिल्ले म्हूण कितें तरी जशें की कसली बटाटाची भजीं बटाटाचीं कापां नुस्त्याचें जेवण आसल्यार तो एक वेगळोच घाट जाता पूण आमी नुस्तें खायनात सो आमी नुस्त्याचें उलोवया नाका आमच्या घरांनी आतां इतले चड लोक आसना पूण असो कितें सण कार्य आसल्यार चार लोक चड येता अशें चवथीक आमगेर खूब लोक आसता आनी चवथीचें जेवण आमी करता आनी चवथ म्हटल्यार नैवेद्य आनी नैवेद्य म्हटल्यार एक वरांचेर तो पर्यंत तुमचें सगळें जेवण जावपाक जाय गोड म्हणून कितें तरी जाय कसली तरी भाजी जाय शीत रोस ह्यो सदच्यो गोश्टी जाय शिवाय भुरगीं आसतात तांकां लागून कितें तरी भाजिल्लें तळील्लें चमचमीत अशींय बी आसपाक जाय तर अशें जेन्ना जेवण खूब जाणांचे करचें पडटा तेन्ना कांय गोश्टी हांव स्वता फोलो करता त्यो इन शोर्ट हांव सांगतां सगळ्यांन पयलीं म्हटल्यार कुकर कुकर हो गृहिणींचो एक खूब बरो मित्र आसता जर तुमचे कडेन कुकर आसा जाल्यार तुमचे अर्दें काम बेगीन जाता हो म्हजो अनुभव सगळ्यान पयली म्हटल्यार रसा खातीर लागता ती दाळ किंवां हेर खंयचे कडधान्य तुमकां जाय जाल्यार बटाट हे वेगळ्या वेगळ्या आयदनांनी घालून एकाच कुत कुकरान एकाच फावटी गेसार लावपाचें म्हणजे तुमची तीन चार गोश्टींची बेजीक कामां एकदम जावन मेळटा दुसरी गजाल म्हटल्यार चिरप कांतप कसली कसली भाजी करप त्या अकोर्डिंगली एक एक गोश्ट चिरप आनी ती त्या त्या त्या त्या हिशोबान त्या त्या ओर्डरीन एक एक शिजत घालप मागीर रोसा खातीर लागता तें खोबरें वेगळें वांटून घेवप गोड कितें करपाचें आसा ताका नाल्ला रोस काडपाक जाय जाल्यार ताचें खोबरें वेगळें वांटून घेवप हे सगळें वांटपाचें काम एकत्र करून घेवप

खिरीक तांदूळ किंवां चण्या दाळ घालतात हें सगळें शिजपाक खूब वेळ लागता आनी तें धवळत बसपाची गरज आसना सो तें गॅसार दवरप आनी तें गॅसार आसतना दुसरें सायडीन बाकिचीं कामां करून काडप मागीर पुरयो बिरयो पुरयो करपाच्यो आसत तळपाचें कितें आसत जाल्यार त्यो गोश्टी पीठ बेगीन मळून दवरप आनी पुरी लाटटना एक व्हडली चपाती करून वाटयेन तितून इल्ल्यो इल्ल्यो पुरयो काडप हातूनूय बी काम बेगीन जाता आनी ह्यो सगळ्यो आयडीयाज वापरून ह्यो सगळ्यो गोश्टी वापरून तुमी जेवण केलें जाल्यार तुमच्या जेवणाचो थोडो तरी वेळ वाचतलो आनी टायमार जेवण जातलें